जय झूलेलाल जीअं त असां माण्हुनि खे जेके बि सरिकारी सहुलियतूं कढियुनि आहिनि सभिनि ताईं पहुतियूं नाहिनि किनखे ख़बरु आहिनि किनि खे ख़बरु नाहिनि सरिकारी हॉस्पिटल में जामु तकलीफ़ूं थी थियनि वॾियूं वॾियूं लाइनूं लॻलि आहिनि उते डॉक्टर बराबरु आहे न ट्रिटमेंट बराबरु थिए कोन थी इनकरे माण्हू वञणु पसंदि नथो करे एंबुलंस एंबुलंस नथी अचनि टाइम ते ऐं इनकरे पाण खे प्राइवेट एंबुलेंस करे वञणु पवंदियूं आहिनि जेके प्रायवेट हॉस्पिटल्स आहिनि उते थोरा अ उ उहे महांगियूं आहिनि ॾाढियूं पर इंसानु छा करे बचाइण जे लाइ पाण खे हितां हुतां वठी करे पाण खे बचाइण जे लाइ इन्हनि हॉस्पिटलुनि में भॼु भॼाए लॻलि पई आहे हुते डॉक्टरनि जी फ़ियूं वधीक आहिनि पर तकलीफ़ूं दूरि कनि था